हमारे क्षेत्र में होने वाले अपराध का यही कारण है राय है मेरी कि गरीबी बेरोजगारी के कारण अपराधी हैं कि गरीब लोग है नशा पाती कर रहे हैं उनके पास कोई रोजगार ही नहीं हैं सारे दिन जुआ शराब गांजा पीते रहते हैं और कहीं गाँव के तिराहे पे बैठ जाते हैं ओ वहाँ पे ताश वगैरह खेलते हैं बेरोजगारी है इसके लिए यही राय है मेरी कि रोजगार बढ़ाया जाए और गरीबी को हटाया जाए कैसे रोजगार गरीबी पैसे वाले हैं तो सरकार है सरकार इस तरीके से देखे जाए कि किस पे कितनी जमीनें किसके घर में कितनी नौकरी हैं उस हिसाब से उनको देखा जाए और गरीबी को हटाया जाए बस यही कारण है यही मेरी चेतावनी हैं कि सरकार अच्छा निर्णय ले और गरीबी को खत्म करे